मां हिकु दफ़ो चित्र कीअं ठाहिणु हीउ सिखण वई हुयमि उते शुरूआती दौर में मूंखे आसानु आसानु चित्र सेखारिया विया हुआ ऐं उन में कलर कीअं पोइणा कहिड़ी कहिड़ी रीति सां पोइणा उहे सभु बि सेखारियो वियो हुओ ऐं उन अनुभव सां मां इहो सिखियो की जेको पाण खे आसानु ॾिसणु पियो अचे उहा करणु आसानु हुओ कोन पर धीरे धीरे जीअं मां सिखंदी वियमि ईअं जेको मूंखे ॾाढो अॻिरो पियो लॻे उहा हेतिरो बि अॻिरो कोन हुओ कारण खे मां मुंहिंजी कोशिशि छॾी न हुई मुंहिंजी लॻातारि कोशिशि सां अॻिरो लॻंदो उहा कम बि हाणे मूंखे आसानु लॻणु लॻो हुओ त शायदि कुझु अहेड़ी पंहिंजी ज़िंदगी में बि हूंदो आहे जेको पाण खे ॾाढो अॻिरो लॻंदो आहे जंहिंखां पाण ॾाढो ॾपु लॻंदो आहे थी त सघे की सच में अहिड़ो कुझु हुजे ई न पंहिंजे ई मन जो वहमु हुजे या त पंहिंजी कोशिशि में कोई कमी रहंदी हुजे तॾी त पाण उहा कमु करे न सघंदा आहियूं पर जो हिकु वार पाण मन में ठाने लाहियूं ऐं उहा करणु चालू करियलु आहियूं त उहा कम बि पाण करे था सघूं